जय झूलेलाल सर जय झूलेलाल सर जय झूलेलाल सर हा सर सर मूंखे हिकु ॻाल्हि पुछिणी हुई तव्हां खां कि मूंखे योगा सिखिणो आहे त योगा जे लाइ मूंखे कुझु थोरी जानकारी तव्हां ॾियोसि कि योगा करण सां छा थींदो आहे अच्छा हा हा अच्छा मतिलबु खाली पेट खाली पेटु बिल्कुलु बुख में ऐं ईअं मतिलबु योगा करणु खपे अच्छा

बीमारियूं आहिनि जेके मतिलबु सभु सभु दूरि थींदियूं आहिनि उन सां योगा करण सां सभु हा त योगा करण जी का उमिरि थींदी आहे या मतिलबु ॿार करे सघनि था या वॾा नथा करनि छा रोज़ जा रोज़ जा ॾह मिंट पंद्रहं मिंट कढणु खपनि योगा करण सां अच्छा

हा कुझु योगा अहिड़ा थींदा आहिनि ॾाढा कठिन थींदा आहिनि जंहिंखे करण सां जेको आहे थोरो मतिलबु फ़ाइदो कोन थींदो आहे अच्छा सर मूंखे योगा करिणो आहे मूंखे योगा सिखिणो आहे उन लाइ मां ॾाढो मतिलबु चाहियां थी कि मां योगा कयां मां ॾाढी इच्छा थिए थी योगा कयां

हा अच्छा

ह्म्म

हा सर वॾी महिरबानी तव्हां मूंखे थोरो योगा जे बारे में जानकारी ॾिनी उन जे लाइ धन्यवाद हा हा

जय झूलेलाल सर